हमरा सब से बढ़िऑं गरमी लगैत यऽ गरमीमे बहुत परेशानी नहि होइए चूँकि हमरा पत्रकारिता रहैए तऽ बहुत घुमए पड़ैए एहिमे बहुत बेसी नहि यऽ अपन हलका फलका कपड़ा पहिरे छी घुमै छी कतौ अगर पहुनाइयोमे जाइ पड़ैए तऽ नहि चादरके जरूरत पड़ैए नहि ओढ़नाके जरूरत पड़ैए नहि बिछौनाके जरूरत पड़ैए कतौ सुति रहै छी तऽ हमरा लेल अनुकूल मौसम यऽ गरमीके मौसम